नमस्ते ऑंटी हमको दूध लेना था हैं उसमें पानी नहीं डालना था में पानी मत डालिए हमको बढ़िया क्वालटी वाला चाहिए ना हमके बढ़िया वाला क्वालटी लगेगा हाँ हमको एकाध दो क्विंटल लेना होता है ना हमारे यहाँ शादी वादी पड़ा है ना इसलिए ले रहें तो थोड़ा न इतना सारा दूध लेंगे तब एक चलो ठीक है तो हमको लेना है दूध हम आएँगे हाँ साठ रूपया वाला लेना है बस हमके अच्छा क्वालटी का चाहि दूध न चलो ठीक है बहुत महँगा है

हाँ चलो थोड़ा तो महँगा सस्ता कर दीजिए चलो ठीक है चलो ठीक है हमको एकाध दो क्विंंटल लेना था हाँ ठीक है हमारे यहाँ शादी पड़ी हुई है इसीलिए मतलब और लेंगे तब दू क्वुँटल लेना था तो थोड़ा बहुत पैसा कम देना है मुझको उसमें पानी मत डालना चलो ठीक है ले लेंगे तो दो क्वुँटल लेना है तब तो कितने में हो जाएगा

डेली चल रहा है चलो ठीक है जब बढ़िया दूध दोगी तो चलेगा ही चलो ठीक है मैं आ रही हूँ हमको तो भैंस का लेना है गाय का नहीं हम गाय का नहीं खाती हूँ भैंस का तो तो मिलता है चलो ठीक है मैं आ रही हूँ लेने डिब्बा विब्बा ले लूँ चलो ठीक है